जय झूलेलाल असांजी सिंधी भाषा जाम मिठड़ी भाषा आहे पर हुन में जाम शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेकी असां सिंधी में ई ॻाल्हाए सघंदा आहियूं ॿेअनि भाषाउनि में न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं जीअं कें चंड्रो चंड्रे सां मिलियो त इहा ॻाल्ह असां सिंधी में ई चई सघंदा आहियूं ॿी भाषा मे न चई सघंदा आयूं अंधी जहिड़ी पेके ओहिड़ी सावरे इहा ॻाल्ह बि असां खाली सिंधी में ई चई सघंदा आहियूं ॿियो पहाको अहिड़ो आहे भई कुत्ते जी पुछु नड़े में सॼो साल बि रखियो त ओहिड़ी ई निकरंदी सिधी न निकरंदी ऐं बसि ये ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां ॿियनि भाषाउनि में न ॻाल्हए सघंदा आहियूं सिर्फ़ सिंधी में ई सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं सिंधीअ में ई वणंदियूं आहिनि जय झूलेलाल